असांजे लखनऊ क्षेत्र में लखनऊ ज़ू आहे ज़ू जे अंदरि म्यूज़ियम आहियां म्यूज़ियम में खोड़ पुराणी कई साल पुराणी मम्मी रखियल पई आहे जेके ॿार ॾिसणु वेंदा आहिनि ख़ासि तौर सां ॾिसणु वेंदा आहिनि और उते पुराणे ज़माने जा काफ़ी पुराणे ज़माने जा सिक्का बि आहिनि और बासण बि त लखनऊ जे अलावा बि बाकी ॿियनि शहरनि मां बि जेके बि आस पास जिला आहिनि उतां बि ॿार हिन सभु चीजनि खे ॾिसण लाइ उते वेंदा वेंदा आहिनि हुननि खे पुराणी सभु चीज़ां म्यूज़ियम में ॾिसी करे पुराणे इतिहास जे बारे में पा पू पुराणे भूगोल जे बारे में उन्हनि खे जानकारी मिलंदी आहिनि कहिड़ी मम्मी कीअं सेव थींदी आहे घणा ॾींहं पुराणी आहे पूरी पूरी जानकारी उते म्यूज़ियम में लिखियल बि आहिनि ऐं था ॾिसी बि सघंदा आहियो पुराणा सिक्का ब्रिटिश काल जा ऐं मुग़ल ज़माने जा और उन खां पुराणे उन खां बि पुराणे ज़माने जा बि सिक्का रखियल पिया आहिनि और उहो बि त ॿार ॾिसण लाइ दूरि दूरि खां इते ईंदा आहिनि लखनऊ में लखनऊ म्यूज़ियम में और जेके बासण पुराणा पड़ा आहिनि जेके पतीला पीतलनि जा वॾा वॾा देॻ वॾा वॾा लोहांडा वॾा वॾा क काफ़ी सारा सामान पुराणे ज़माने जा पिया आहिनि जेके ॿार ॾिसण लाइ स्पेशली बारो बारो हिते लखनऊ म्यूज़ियम में ईंदा आहिनि लखनऊ ज़ू जे अंदरि ई म्यूज़ियम आहे काफ़ी वॾो म्यूज़ियम आहे काफ़ी चीजां ॾिसण वारियूं उते आहिनि